मां रोजु योग आसन कंदी आहियां असांजी मास्तराणी चवंदी आहे की योग आसन सुबुह जो सवेल उथी कबो आहे मां सुबुह जो सवेल उथी करे योग आसन करण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं इहे मां चारि सालनि खां

आराम मिली वेंदो आहे ऐं पहिरों मूंखे कब्ज़ रहंदी हुई हाणे मुंहिंजी कब्ज़ बि हटिजी वई आहे मुंहिंजा वार ॾाढा खुसंदा हुआ हाणे मुंहिंजा वार बि नथा खुसनि पिया ऐं ॾाढो बदिलाउ आयो आहे ऐं गोॾनि में ॾाढो सूर हूंदो हुओ चेल में बि सूर हूंदो हुओ उहो सभु हाणे हटिजी वियो आहे ऐं मां अलॻि अलॻि तरीक़े जा आसन कंदी आहियां जीअं पर्वतासन आहे अष्टांग नमस्कार आहे भुजंग आसन आहे पर्वतासन आहे ताड़ासन आहे

पर हाणे मूंखे सफ़ा बि कोन ईंदी आहे छोकी उन सां मूंखे ॾाढी एनर्जी मिलंदी आहे ॾाढो सुकून मिलंदो आहे ॾाढो शांती मिलंदी आहे ऐं मूंखे हाणे इहे करण सां मूं में ॾाढो चेंज आयो आहे मुंहिंजे नेचर में बि ॾाढो चेंज आहियो आहे मां पहिरीं ॾाढो चिढ़चिढ़ी हुअमि पर हाणे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूं मुंहिंजे शरीर मां लोभ जी मोह जी इहा मात्रा बि हाणे घटिजी आहे ऐं सभु मतिलबु सॼो शरीर मुंहिंजो नि निरोगी थी वियो आहे तेजस्वी थी वियो आहे ऐं सभु मां सभिनीनि खे चवंदमि सभिनि मायुनि भायुनि नंढनि वॾनि खे ॿारनि खे इहो योग आसन करिणो खपे ऐं मां त चवां थी की स्कूलनि में बि योग जो विषय रखिणो खपे जीअं सभु ॿार एक्टीव थियनि मूं में ॾाढी एक्टीवनेस आई आहे चओ जय झूलेलाल